मैं हाल ही में अपने पति के साथ खरीदारी करने गई थी राजा क्लब तो मैंने मुझको कुर्सी की जरुरत थी तो मैंने सोचा चलिए आज कुर्सी ले लेते हैं तो हम लोग राजा क्लब गये कुर्सी लेने के लिए तो रोड पे ही कुर्सी का दुकान सब लगा हुआ दिखा तो वहीं पे हम लोग रुके और वहाँ पर ठीक से गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी तो हम लोग रोड पे ही खड़ा किये तब तक एक पुलिस वाले भईया आ गये तो उनसे भी कुछ बहस हो गया और वो बोले अरे कहाँ गाड़ी खड़ा कर रहे है ऐसे वो भी चिल्लाने लगे उसके बाद हम लोग गये अन्दर कुछ सुनने के बाद फिर अंदर चले गये भईया के पास की भईया कुर्सी वाले भईया कुछ कुर्सी दिखाइए तो वहाँ पर कुर्सी देखने के लिए हम लोग रुके है तो दुकानदर भी हम लोग के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार हम लोग के साथ किया न बैठने के लिए बोला न कुछ बस चिल्लाने लगा कि अरे कैसा कुर्सी चाहिए क्या दिखाएं तो हम लोग बोले कि ऐसा एक कुर्सी चाहिए चार कुर्सी चाहिए अच्छी क्वालिटी की तो वो दिखाने लगा और फिर बोला कि हम लोग उसका दाम लगाया फिर पूछा कि कितने का पड़ेगा तो बताया कि यही कुछ तीन चार हजार का तो हम लोगों ने सोचा की इतना तो पैसा हम लोगों के पास नहीं है तो मैंने बोला भईया से अरे भईया इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास कुछ कम करिये वो तो नहीं नहीं करने के बाद तो फिर माना तो कुछ कम कर दिया तो हम लोगों ने ढाई हजार में कुर्सी ले कर वो हम लोग वापस चले आये लेकर तो यूज करने लगे तो उसके बाद शायद एक महीना बीता ही होगा ठीक से बीता भी नहीं उसमें से एक कुर्सी मेरा बच्चा बैठा धीरे से बैठा लेकिन पता नहीं कैसे उसका एक टूट गया तो हम लोग बोले तो अरे ये तो इतने दिन का गारंटी लिया था दुकानदार की एक साल तक कुर्सी टूटेगा ही नही चलेगा अच्छे से तो फिर हम लोग वापस वहीं पर गये अरे भईया कैसा दिए थे आप तो बोले थे साल भर की गारंटी है नहीं टूटेगा ये तो टूट गया तो बोला कि हम लोग बोले लीजिए इसको वापस कर दीजिये या फिर हम लोग का पैसा वापस करिए तो बोला की नहीं एक बार आप ले चुकी हैं तो ऐसे पैसा आपका नहीं वापस करेंगे न तो देंगे ऐसा नहीं होता है जो सामान बिक गया सो बिक गया ले कर जाइये वो वापस भी नहीं किया फिर हम लोग वही टूटी कुर्सी वहीं पे रखके गुस्सा आया तो वहीं पे रखके वापस चले आये फिर यही कहें दुकानदार से कि अब आपके यहाँ तो कभी भी खरीदारी करने नही आएंगे और वापस आकर हम लोगों ने कुछ लोगों से बताया भी उस दुकानदार का ये नाम है उसके दुकान का और वहाँ जाकर आप लोग खरीदारी मत करिए और समान बेकार देता है एकदम खराब देता है और पैसा पूरा अधिक लेता है पैसा भी कम भी नहीं करता है गारन्टी लेकर दिया था कि इतने दिन चलेगा और पहले टूट गया है तो हम लोग लेकर गये कुछ ही दिन के बाद लेकर गये तो वापस भी नहीं किया और भड़क भी रहा था इसलिए वहाँ से मत खरीदिए कुछ भी वो दुकानदार ठीक नहीं है अच्छा समान भी नहीं बेचता है अच्छा व्यव्हार भी नहीं करता है लोगों के साथ